हैल्लो नमस्ते तुस कु'न बोल्ला दे अच्छा अच्छ अच्छा केह् गल्ल होई उस्सी

अच्छ अच्छा

चलो कोई गल्ल नेईं ते तुसें इक लीव मतलब कुसै हत्थ लीव इक लिखियै भजाई ओड़ओ बाकि जेह्ड़ा असें लिस्ट बिच उं'दा नां लिखी सकदे कि भला बच्चा लीव उप्पर ऐ कि उ'दी ऐब्सेंट निं लग्गी जा ते लीव लग्गी जाए उ'दी ते कोई गल्ल निं ते तुसें उस्सी रैस्ट कराओ डाक्टर गी दस्सो ठीक ओके